जी मैं काष्फा बात कर रही हूँ जी आप सागर गेरेज से बात कर रहे जी जी मुझे खाना मंगाना था जी मैंने सुबह खाना मंगाया था हाँ मुझे आपके यहाँ का खाना बहुत टेस्टी लगा था और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए थे तो उनको भी बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ का खाना जी जी बिल्कुल तो आप अभी खाना दोबारा भेज सकते हैं क्या हाँ हाँ ठीक है तो आप उस्स पनीर कुलचे और एक पिज़्जा भेज दीजिए जी हाँ ये दस नंबर मार्केट अदिरा कॉलोनी उसके पास में द बैटक आर्ट हाउस है वहाँ पर ओके ओके आप कब तक भेज पाएंगे अच्छा छः बजे तक हाँ हाँ ओके ओके आप छः बजे टाइम पे भेज दीजियेगा ठीक है ठीक है और उसका प्राइस क्या है पनीर कुलचे का अच्छा एक सौ दस ओके ओके ठीक है ठीक है ओके ओके थैंक्यू